دہلی میں پیروی کی جانے والے مختلف مذاہب کے لوگ یعنی کہ اگر ڈسپینسری بہت ساری ہندوؤں نے بنائی ہوئی ہے بہت ساری مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہم ہندو ہیں تو ہندو والی ڈسپینسری میں ہی دکھائیں گے یا مسلم ہیں تو مسلم والی ڈسپینسری میں ہی دکھائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اگر ہندو ہے وہ مسلم والی میں دکھا سکتا ہے اور اگر مسلم ہے وہ ہندو والی میں دکھا سکتا ہے ایسا ہمارے یہاں کوئی بھی اس طرح کا ایشو نہیں ہے سب کا فری میں علاج ہوتا ہے اگر آپ جیسے مسلم لوگوں نے بہت ساری ڈسپینسری کھول رکھی ہیں بہت سارے ایکس رے وغیرہ ہیں اس طرح کے کام ہوتے ہیں جیسے خون ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں کوئی بھی جائے وہ فری میں علاج کراتے ہیں ایسے ہی ہمارے ہندو بھائیوں نے بہت ساری ڈسپینسری جو فری میں علاج ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ فری میں کراتے ہیں وہاں کوئی پیسے نہیں لیتے ہمارے سے آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں اور اس طرح ہمارا ماشاء اللہ چل رہا ہے سارا